हैलो हां जी आहो केह् होएआ कुत्थै जेही लाया में ते शैल क्वालिटी आह्ला लाए दा ते मड़ो तुं'दी पाइपां लीक होआ दियां होनियां पाइपां चेक कराओ अपनियां होई सकदा जिंदा पिच्छें घर ऐ उं'दी खराबी होग में पूरे अपने अपने ग्रां सारे जेह्ड़े में गै करना ते कुसै दी कम्पलेन निं आई अज्ज धोड़ी ओह् केह् गल्ल होई में इन्नी अपनी ध्याड़ी लाई अपनै लोकें एड्डे बड्डे इक बड्डे घर ने मिगी बोले दा उं'दे निं गेआ में तुं'दे आया ते एह् कोई गल्ल ऐ

ओह् ते मड़ो सारे गै पैहे लांदे असें मैह्नत लाई ते हून तुं'दे गै कोई दिक्खी लैओ हां केह् पता तुंदी कोई पाइप होई दी होनी लीक जां तुं'दे घर पिच्छें जेह्ड़ा घर ओह्दी खराबी चलो में दिक्खना आइयै